हैल्लो हां जी हां जी हां जी हां सनाया हा हां हां होई गेदा पास आक्खा दा हा ओह् ते आक्खा दा हा में पास होई गेदा ओह् ते आक्खा दा हा में पास होई गेदा मेरी सट्ठ परसैंट आई दी अच्छा अच्छा एह् ते बोल्ला दा हा में पास होई गेदा ऐं अच्छा हां ओ कक्ख नी सनाए दा इन्नैं